एक लाख नौ हजार चार सौ पचास इक्यानवे हजार दो सौ नब्बे इक्यावन हजार चार सौ पचास तिहत्तर हजार नौ सौ पचहत्तर चौरासी हजार आठ सौ निन्यानवे